हमारे भारत में पहले से ही बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं वगैरह है जैसे कि पहले हमारे राम नगर में बहुत लोग बहुत डाक्टर ऐसे थे कि हम कभी कभी दवा के लिए जाते थे या फिर किसी मरीज को लेके जाते थे तो क्या होता था कि कोई सुनता नहीं था और आज जब से जो ऐसा जब से मोदी के राज्य में हमारे क्या हो गया है कि हम लोग कहीं भी कोई भी दवा करने या फिर कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई भी काम करना हो तो सब बहुत जल्दी सुन लेते हैं इसलिए हमारे भारत के लोग जो हैं पहले से बहुत ही आगे जा चुके हैं लेकिन हम भारत में बहुत कुछ बदलता हुआ देश देख रहे हैं कि पहले से बहुत कुछ बदल चुका है पहले क्या होता था कि हम लोग कितने भी दर्द से तड़प रहे थे और यहाँ कोई सुनता नहीं था लेकिन अब क्या है कि अब थोड़ी सी हमको भी कुछ भी प्रॉबलम हो कोई किसी से भी कुछ भी बोलो तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है चलो जल्दी से कर देंगे डाक्टर हो या फिर कोई चीज कोई भी काम हो सब हो हमारे भारत में ये सब समस्याओं का हल होने लगा है क्योंकि पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था और सब लोग बहुत परेशान होते थे पहले के बुजुर्ग लोग भी बहुत बहुत परेशान होते थे होते थे क्योंकि ऐसा कोई सुनने वाला था ही नहीं अब हमारे मोदी जी के राज में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है इसीलिए हम सोचते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं और भी आगे बढ़ें हमारे हमारा भारत एकदम स्वस्थ एकदम बढ़िया है इसके इस इसके लिए हम बहुत कुछ अच्छा समझते हैं कि अब जो आगे होगा सब बहुत ही अच्छा होगा होगा कभी का और होता है कि हमारे घर से हमारे मम्मी कभी कभी भाभी के डिलेवरी सिलेवरी में जाती है या फिर किसी के तो पहले होता था कि यहाँ जाम है वहाँ जाम है तो सीधे जाओ ऐसे राम नगर से अच्छे से चले आओ कोई प्रॉबलम नहीं होती है